اُردو زبان کی تاریخ بہت پُرانی ہے یہ فارسی سے نکل کر آئی ہے اُردو زبان ایک وقت میں پوری دُنیا پر راج کرتی تھی اور یہ وقت کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے پُرانے زمانے میں لوگ مکمل اُردو بولتے تھے لیکن آج کے ٹائم پر لوگ اُردو کے ساتھ ہِندی اور انگریزی ملا کر کے بھی بولا کرتے ہیں جس سے اُردو نے اپنی ثقافت کو بھلا دیا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اُردو کو کم کرنے کی طرف مناسبت رکھتی ہے لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اُردو زبان کو خوب اچھے سے پڑھیں اور اُس کی ترقی کے لیے جتنی جد وجہد کرنی چاہیے اُن سے ساری جد وجہد کو کرنے کی سخت ضرورت ہے تا کہ اُردو زبان اپنی پوری سالمیت کے ساتھ اُبھرے اور ہماری تمام ضرورتوں کو اُردو زبان پورا کر دے